शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के द्वारा ही हमें अलग अलग जगहों की संस्कृति के बारे में जानकारी मिली और हमारे संस्कृति में जो भी होता है वह हम किसी बुक में लिख कर उन्हें अन्य जगह जो पढ़ते हैं उन्हें भेज सकते हैं और उन्हें दिखा सकते हैं